मुंहिंजे मोबाइल नम्बर जे प्रीपेड कार्ड में घणा पैसा आहिनि हुनजी मूंखे ॼाण ॾियो मुंहिंजो माबाइल नम्बर आहे नव हिकु चार पंज छह सत पंज पंज चार टे ॿ